कोनो भी दोकान जेना खुजय छै तऽ ओकरा सबसँ पहिले सोशल मिडियापर देल जाइ छै फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्रामपर देल जाइ छै ओइ जगहसँ हमलोग ओकरा देखै छी ओतऽसँ देखलाके बाद जे छै से एक दोसर आदमीसँ जे छै से शेयर करै छियै तऽ एक दोसर आदमीसंँ हमसब कनेक्ट कयलहुँ तहन जे छै से ओइ दोकानपर दस आदमी लए कऽ पहुँचलहुँ तऽ दूकान के जे छै से बढ़ावा चढ़ावा होइ छै ओइसँ आगाँ ओइसँ आगाँ जे छै से हमसब एक दोसर आदमी के कहलौं और प्रचार प्रसार केलौं जेइ सँ आगाँ जाय कऽ ओइ आदमी कऽ लेल बढ़ियाँ हेतै और दूकान आगाँ बढ़तै और